पूर्णियाँक नजदीक एक माता स्थान अछि जे एहिठामक लोकक हृदयमे बास करैत अछि एहि स्थानक पुजारी मछुआरा समाजसँ अबै छथि भगवती स्वयं एक नदी कोशी नदीमे अवतरित भेल छलीह आओर मान्यता छै जे शक्तिय हृदयसँ हुनका लग कोनो कामना रखैत अछि तकर ओ पूर्ति करै छथिन उपयुक्त स्थान एकटा शान्त स्थल अछि जे प्रकृतिक सभ सीमाकेँ सी प्रकृतिक सभसीमासँ युक्त अछि जेना विस्तृत जङ्गल छै बगलमे नदी छै आओर भगवतीके दिव्य मूर्ति जे तीन समयमे तीन रूपमे परिवर्तित भऽ जाइ छै ओ हमरा बडड् नीक लगैत अछि